प्रत्येक मनीस जो जल्माक येता ताका एक काम हें जें करचेंच पडटा जो ताजो एक टायम येता बाबा एक शिक्षण जालें शिक्षण जालें की थोडे बिजनस लायणींत फुडें सरता थोडे कोणा कडेन प्रायवेट करता आनी थोड्यांचें गोरमॅण्ट काम जाता अशेंच एक म्हज्या वांगडा एक घटना घडलली हांव शिक्षण करून जेन्ना कामाक वयतालो म्हाका एक एका हांव कंपनींत गेलो त्या कंपनीन हांव जेन्ना गेलो त्या कंपनीन म्हाका म्हाका एक देड दोन वर्सांचो एक्सपिरियन्स आसताना एक सो एन सो अमावण्टा खातीर म्हाका कामाक दवरल्लो थंयसर जेन्ना हांवें काम केलें तें काम क करता आसताना ती म्हणजे तातूंत जो आमचो एक फेज आसता आं बाबा आतां एका कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर कन्स्ट्रक्शन सायट आनी दुसरें काम करप तातूंत एक खूब डिफरन्स आसता जे कोणाक एक आवड आसता एक आबा आपूण कितें कितें काम करता समज मनीस तो एक खंयसून तुज्या वयल्यानसून भायर पडटा म्हुणू समज तें तुका काम करपाचें ना तरी हांवें एकी कडेन अशें एक देड म्हयनो काम केलें पूण तें काम करून अशें कश्ट करून तीन तीन चार चार किलोमिटर यो वच चलात यो वचप करप आनी तें काम करीत आसतना अशें जाता जालें की बाबा तें काम ह्या हातूंत आनी काम करपाचें ना म्हणजे कन्स्ट्रक्शनूत काम तें बट रोडवेज रोडान रोड्जान म्हुण्टकूच तें काम करता आसताना म्हाका अशें दिसलें की हांवें बाबा हें एक अशी हे श्ट्रीम हांवें कित्याक केली पूण तेन्ना अशें जालें की तेन्नाच्यान ते प्रश्ना वयल्यान हांवें निवाडो असो केलो

थंयसर म्हाका एक वितीन एक धा पंदरा दिसां भितर जेन्ना हांव हें काम चालू आसलें पंदरा दिसांनी म्हाका कॉल येयलो की तुंवें आमक्या हांगां जॉयन जावपाचें तूं इच्छीत तूं आसा म्हुण्टोकूच हांगासर खंय कामाक आसलो थंय हांव वाजेल्लो कित्याक म्हजें मन लागा नासलें म्हुणू हांवें अशें चितलें की हें काम सोडपाचें आनी दुसरे कडेन थंय आतां खंय म्हाका जॉयनींग आसा थंयसर जॉयन जावपाक